आं जम्मू बड़ियां जगहां न दिक्खनै आह्लियां घुम्मनै आह्लियां जियां हून साढ़े बाह्वे आह्ली माता ऐ ते इत्थें बड़े लोग बाहरा बी आंदे न ते जम्मू दे लोग बी इत्थें मतलब रैगुलर जंदे न ते होर अमरनाथ होइया हून अमरनाथ जियां जात्तरा खुल्ली गेदी ऐ ते लोग अमरनाथ बी जात्तरा शुरू गेदे न ते मतलब की शिवजी भगवान दा बड़ा बड्डा शिवल्ंग बर्फ कन्नै बनदा ते लोग ते जंदे दिक्खन होर बड़ी प्रसिद्ध जगहा वैष्णो देवी वैष्णो देवी ते मतलब की सारे मतलब की जम्मू कशमीर ते लोग जंदे गै जंदे न मतलब की एह्दे ई टुरना पौंदा बड़ा जादा ते ओह्दे बाद मतलब कि सारे लोग उत्थें जंदे न फिर पत्नीटॉप आइयां पत्नीटाप मतलब कि लोग गर्मी च जंदे न ते पत्नीटॉप मतलब की प्हाड़ी लाका ऐ उत्थें बर्फ पौंदी ऐ ते बड़ा मज़ा आंदा उद्धर मानसर ऐ मानसर लेक ऐ मतलब कि बड़ी बड्डी लेक ऐ ओह् मतलब की उत्थें होर जादा मज़ा की बड़ा उत्थें मतलब कि इंया शांति शांति फील होंदा मतलब की इंया साढ़े जम्मू बिच जादै जगहा दिक्खनै आह्लियां घुम्मनै आह्लियां अ फिरनै टुरनै आह्लियां ते